घरके बगलमे गाछ लगयने छियै ताड़ोके गाछ छै बाँस छै गाछ हलाँकि ताड़के होइ छै बहुत खराब गाछ लोककेँ नहि लगबैके चाही घरके अगल बगलमे ताड़के गाछपर कहीँ ठनका ठनकर गिरल तऽ गाछ जलि जाइ छै ओहिसँ नुकसान होइ छै घर दुआरि आ बाँस तऽ सही हइ बाँसके गाछ जे छै बाँस उसके जे हइ सही हइ बाँस एहि लऽ कऽ सही हइ घर बनबैमे काम आबै छै टाट फड़क लगबैमे काम आबै छै एहि लए कऽ बाँस भी अच्छा होइ छै आओर महंगा भी छै बाँस जकरा नहि छै लगयने छै बाँस ओ तऽ बेचारा बाँस खरीदे कऽ अपन घर दुआरि बनयलक टाट फड़क लगयलक आ जकरा छै से ओ अपना स्वयं काटि कऽ अपना काममे लेलक गाछ आमके महुआके इमलीके इसभ गाछ महंगा गाछ होइ छै एकर बहुत अच्छा कीमत मिलै छै सभसँ महंगा महुआके गाछके कीमत होइ छै ओकर लकड़ीसँ घरके दरवाजा खिड़की चौखटि टेबुल कुरसी तरह तरहके सामान ओहिसँ बनायल जाइ छै शीशमके गाछ भेलह शीशमके गाछ सभसँ जादा महंगा हइ बहुत कीमती गाछ होइ छै सखुआके गाछ शीशमसँ भी महंगा होइ छै बहुत कीमती होइ छै सखुआके गाछके लकड़ी पहिले भारत सरकारके रेल पटरी लाइन विभागमे जे छै पटरीके सपोर्टके लिए सागवान शीशम शीशमके नहि सागवान सखुआके लकड़ी ओहिमे देल जाइत रहय ओहिपर रेलके पटरी चलैत रहै अभी लोक घरोमे अपना शीशमके लकड़ी सखुआके लकड़ीके खाट पलङ्ग कोच चौकी टेबुल कुरसी इसभ बनयलक सभसँ महंगा सखुआ शीशम महुआ इसभ लकड़ी जे हइ गाछके महंगा होइ छै आओर महंगा भी होइ छै आओर अच्छा चीज ओहिसँ बनै छै